आं गोबावआनो जाबाय मानि उन्दैनिफ्रायनो गार्देनिं खालामनो मोजां मोनोमोन मानि उन्दैनिफ्रायनो जेरावखि आलासि जाहैया मानो मानि बिबार बायदिसिना लानानै आं फसायनाय बुसथुखौ मानि लानानै फैनानै गायफैयोमोन आरो उन्दैनिफ्रायनो गोबावयानोसै जेब्लानिफ्राय स्कुल क्लास फाइब बा स्किस फरायनायनिफ्रायनो आं गार्देनिं खालाम बोदों आं न'नि सारिगिदिं बिबार गायदिंनो मोजां मोनो आरो जेरावखि थाङा मानि बिबार फसायबानो लानानै फैयो बाजार आरियाव थाङो नुगोन फिथाइ सामथाइनि बिफां नुगोन लागोन आङो मानो होनोबा आं फिथाइ सामथाइ खौथ' जानो मोजां मोनो बिदिनो बायदि रोखोमनि लिसु थाइजौ खान्थाल आरोबाव मानि नालेंखर आमफाय थालिर बिफांबो गायला बायो सम सम मानि मोजां जायो देहानि थाखायबो मोजां जायो नालाय ओंखायनो बिदिनो फिथाइ साथायबो गाइयो आरो बिबारखौथ' गायखायोयानोखा आरोबाव मानि आलदा रोखोमनि जेरै मेडिसिनेल प्लेन थुलसिफोरखौबो गायनाय जायो आङो थुलसि गाइयो आरोबाव निम गाइनाय जायो निम बिफांखौ

बेबायदिनो मानि गार्देनिं खालामनाया हाय आंनि मोनसे हबि आरो बुहुथ मोजां मोनो आङो मानि ओरैनो थानाय समाव आं मानि गार्देनिं खालामो आरिखि साफाबो खालामो मानि एम्फौ जादोंबा आं बे एम्फौ जानायखौ एम्फौखौ नागेरनानैबो आङो गारो मानो होनबा एम्फौया बिफांयावनो थाबाय थायोबा बिफांफोरखौबो जायै जायै मानि नस्ट' खालामनानै होयो बेनिखायनो मानि एम्फौ जै एम्फौ जाबाय होनबा आं बिफांआवहाय मानि थायै थायै बिबारावहाय मानि एम्फौफोरखौबो नागिरनानै मानि गारहर खायो आरो